संस्काराचें बीं हें खंरे म्हणल्यार ल्हानपणानूच वाचूंक जाय कारण भुरगें जेन्ना ल्हान आसता तेन्ना भुरगें सगळ्यो गजाली शिकता आपल्या आवय बापायक शिकता आपली फेमिली कोण ती शिकता आपलें सराउंडींग कितें तें शिकता तेन्नाच तेंकां खरें म्हणल्यार संस्काराचें बीं तेंच्या मदीं रुजोवूंक जाय आनी हें काम आसा प्रत्येक आवय बापायचें प्रत्येक कुटुंबाचें कारण जेन्ना आवय बापूय भुरग्याक हें संस्कार ल्हानपणाच्यान जाल्यार तेंकां व्हडले जातकूच तेंची पकड संस्कारांची पकड मोव पडटली अशें म्हाका तरी दिसना दुसरी गजाल म्हणटा ती आतां सगळ्या जाणांक आपल्या कामा फुड्यांत कोणाक वेळ ना भुरग्यांक पळोवपा खातीर म्हणून आतांच्या पेरंट्सांक किंवां आतांच्या आवय बापायंक खरें म्हणल्यार ही गजाल पयलीं समजोवपाची गरज आसा की भुरग्यांचेर संस्कार घडोवप ही म्हत्वाची गजाल जावन आसा ना की मोबायल मोबायल फोन घेवन बसप आनी म्हाका दिसता की प्रत्येक जर भुरग्या भितर आमी ल्हान आसतनाच्यान जर संस्कार तशेंच तेंचें जें शिक्षणीक जीं स्कुलां आसता ते स्कुलानूय आमी तेंकां वेल्यू एज्युकेशन म्हणून एक सबजेक्ट इंपलिमेंट करपाक शकता आनी तितूंत स्ट्रिक्टली तेंकां आमी संस्कार म्हणचे किते ते कित्याक इंपोर्टंट आसा आमकां फुडें वचून तेंची कितें गरज आसा ही गजाली शिकोवपाची म्हाका दिसता तेंकां जाता तितली आमी प्रयत्न करपाक जाय म्हणजे तेंचेर घराकडेन संस्कार घडटले आनी जेन्ना भुरगो स्कुलांत येता किंवां दुसऱ्या वातावरणांत येता हांगासर तेन्नाय तेंचेर बऱ्या बऱ्या बऱ्या प्रमाणी संस्कार तेंचेर घडोवन येतले अशें म्हाका दिसता